जोंनि संमुआव बाहायनाय मोनबाङै बेसाद गोबां दं बुंनो थाङोब्ला जेरै ओंख्रियावनो जों नाफाम नारजिफोरखौ आजिखालि मोननो थांला मानोना न'खरफ्राव बानायनाया खम जालांबाय आरो ओंख्रि संनायाव जोङो खारदै बाहायो बे खारदैखौबो आजिखालि मोनबांला बे खारदैखौ जोङो बेसोर साबा थालिर फस्लाजों बानायनाय जायो बेसोरखौबो मोनबांनो थांला आरो बर'नि ओंख्रियाव जेरै उसुमै मानिमुनि थालिर फस्ला मेवायनिफ्राय लानानै गोबां मिथिहायै जाग्रा बेसादखौ जों मोननो थांला माने बिसोरो बोसोरारि जामुं बोसोराव खनसेल' मोननाय जायो बेफोर जामुंखौ आरो बेफोरबो खमायलांनो हमबाय जाउनाव जोंनि जामुंआव मोननांगौआ गोब्राब जाबाय आरो गोबां सुबुंफ्रा दा गोरलैयै मोननाय जामुं बेसादफोरखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो ओंखायनो गोब्राब खस्थ' खालामनानै बानायनांनाय जामुंफोर जेरै नाफाम होन खारदै अनला बेफोरखौ खमैनो जाबाय जोंनि मार्केटआव मोननाय गोरलैयै मोननो हानाय जेरै दालि सबाय बेफोरखौ गोबां जानो हमबाय गोबां जा दङ खिन्थु बुंजोबनो हालिया